हांवें ट्रेनीन खूब फावटी ट्रॅवल केलां जशें हांव पुण्याक गेल्लें म्हाज्या फ्रँड्सां वांगडा फॅमिली वांगडा हांव मुंबय गेल्लेलें आनीक हांव ट्रेन ऑल्वेझ चॉयस करतां बिकॉज ट्रेनीन अशें ट्रेनीन अशें सेफली वचूंक मेळटा आनी कम्फर्टेबली वचोंक मेळटा आनी जशें ट्रेनीची नांवां ट्रेनीच्या डब्यांचीं नांवां बी आसता ए सी फस्ट क्लास मागीर ए सी टू टायर ए सी थ्री टायर स्लीपर क्लास ऍंड सॅकँड्री सिटींग आनी जनरल आसता तशेंच आनी मोस्टली लोकय ए सी चॉयस करतात बिकॉज एसीन अशें सुशेगाद गरमेच्या दिसांनी सुद्दां गेले जाल्यार सुशेगाद वचूंक मेळटा म्हणून मोस्टली लोकां ए सी ए सी चॉयस करतात आनी जशीं ट्रेनीचीं नांवां बी आसात कोंकण कन्या कन्या ऍक्सप्रेस मांडवी ऍक्सप्रेस अशीं खुबशीं नांवां आसात ट्रेनीचीं जीं गोंयासून वयतात पुण्या मागीर आनी खंय अशे अशे वयतात आनी जशें आमी ट्रेनीन बसतात तेन्ना ट्रेन स्टार्ट जाता तेन्ना सुद्दां खूब व्हडल्यान आवाज येता जेन्ना ती ट्रेन ट्रेनीचे टायर पट्रीचेर चलतात तेन्ना असो व्हडल्यान आवाज करता आनी झुकू झुकू असो असो बी आवाज येता आनी तशें ट्रेनीन फुडें इंजीन आसता तेतून ते बसून चलयतात आनी तशें मदीं जर आमी अशें ए सी बीन घेतलें जाल्यार तेतून ट्रेनीन जेवण बी येता दनपारचे आनी सकाळचो नाशतो बी येता आनी मागीर जेन्ना आमी टिकेट बीन काडनात तेन्ना आमकां जनरलान बसचें पडटा जेन्ना आमी एसीन एसीन बसतात तेन्ना सुद्दां आमकां थंयसर खूब अशे बरे फॅसिलिटीझ मेळटात आनी जर आमी ए सी घेवंक ना नॉर्मल घेतली जाल्यार सुद्दां आमकां बरे फेसिलिटीझ मेळटा जा जशें न्हिदोंकूय मेळटा आनी आपले रिजर्वेशनूय आसता तशें आनीक जर आमकां जर वचूंक जाय थंय सुद्दां आमकां सेफली व्हरून पावयता